میں نے جو سیکنڈ پروڈکٹ منگایا مینترا سے وہ کچن اسٹوو ہے وہ ارووا کمپنی کا ہے اور وہ مجھے پڑا ہے اُس کی پرائس جو ہے ففٹین ہنڈریڈ کا ہے بہت ہی اچھا ہے لیکن اُس کی نگیٹیو بہت ہی خراب فیڈ بیک اِس لیے کہ اُس پہ کھانا وغیرہ یا پھر کوئی ادر چیزیں اُس پہ بناتے ہیں تو بہت ہی خراب بنتا ہے خود بخود مطلب تیز ہونے لگتا ہے وہ اسٹوو تیز ہو جاتا ہے اور جل جاتا ہے کھانا وغیرہ جو بھی کچھ جو کچھ بھی بنتا ہے اُس پہ تو صحیح نہیں ہے وہ میرے لیے بہت ہی خراب پروڈکٹ ہے وہ